औ आब' ए नों कमला फानो ना नोंसिनि भुटानाव कमला दं दा ए ओमफ्राय मा मा दामनि फानो कारटुनाव एक हाजार ए ओमफ्राय उम जेन'बा नांनायाथ' जोंनियाव मेल्ला नाङो नांनाया जेनोबा जोंनि सिराङाव मेरला नाङो आरो माबा बै बिजिनीयाव फानो ओमफ्राय ओरैहाय माबायाव बिजिनी निफ्राय ओ मा होनो बेंटल ओमफ्राय माबायाव मेरला नांनायानो जायो आरो भुटाननि माबाखौ मानि मेरला मानसिफ्रानो जायो नालाय गोदै गोथाव होन्नानै ओंखायनो आं सोंहरनाय जादों आरो कमलाखौ जोङो बिदिनो फिथाइ नायै फिथाइ फानो थाइबायाव एक्स' थाखा बिदिनो बुस्टु नायै नायै फानो आरो जोङो उम दे दे ओमफाय ए ओमफ्राय ओमफ्राय कारटुनाव इसे खमनि हरा आदस' फोरनि औ होमबालाय आङो लायसै होमबालाय दे इसे बुरजायैनो लाबोगोन आङो मानि जोंनि जायगायाव मानि कमलाया बिराद नाङो नालाय भुटाननि कमलाखौ गोदै गोथाव होन्नानै बयबो बायोना ओरैनो ओरै

ओरैहाय औ दे आं लायगोन ओरैहाय बङाइगाव ओमफ्राय बिजिनि क'क्राझार ओमफ्राय जोंनि सिराङाव ओरैहाय जोङो फान्नो नालाय नाङो नांनायालाय बिराद नाङो ओ दे औ ए गोदै गोथाव खायनथ' मानि मोन्थिनानै सोंहरदों नालाय आब' ओंखायनो बेखौनो गाबोन लायसै आङो होमबालाय दे थाइम मोनबा औ दे औ